हांवें विणिल्लो एक वुलन टेबल क्लॉत आशिल्लो जो दोनीय सायडींतल्यान विणून जाय आशिल्लो आनी तेजो पोवत खूप डिफिकल्ट आशिल्लो आनी पण खूब चॅलेंजींग आशिल्लो तो डिझायन म्हाका करपाक खूप मजा आयली आनी ताज्या मुखार ती म्हजी पयली चॅलेंज अशें म्हणून हांवें घेतलें तें म्हजें पयलें आव्हान हांवें ते वेगवेगळ्या तरांच्यो गाठी आशिल्ल्यो तेका ह्या हितुंतल्यान तेज्या उपरांत तो लोकांक खूब मानवलो तशेंच गिरायकाकूय खूब मानवलो आनी तितुंतल्यान हांवें परत तोच तशेंच कितलेशेच करपाक घेतले